हमरा एहिठाम अछि एतऽ कला केन्द्र लगे मे छै जे कि हमसब एहिमे सँ हमसब सिक्कीके समान मिथिला पेन्टिंग के समान स्टालो लगैया पुस्तक मेला तऽ एतऽ कम लगै छै लेकिन ओतय पेन्टिंग तकर बाद ई पेन्टिंग के चीज सिक्कीके चीज तखन जतेक होइया आहाँके सिक्कीके बनाओल कलाकृति सब सबटा एतय भेटै छै आ ओ हमसब कीनैत रहै छी सोनी मिथिला पेन्टिंग कला केन्द्रसँ आ ओहिसँ पुस्तक मेला जखन लगैया तखन पुस्तक कीनै छी कोनो जे कार्यक्रम होइया तऽ पुस्तक मेला एतय लगैया ओहिमे सँ हमसब पुस्तक सब कीनै छी लेकिन पेन्टिंग सब तऽ एहिठाम कला केन्द्र सब बहुत छै रामपुरमे छै आ से सरिकोर्थ मे भरपुरामे छै आओर सरिसव पाही खरख मे छै हमसब ओहिठामसँ बहुत तरहक शिल्क सामग्री सब कीनै छी आओर ओहिसँ हमरा सबकेँ लाभ हमरा होइया जेनाकि साड़ीके लिखल पेन्टिंग साड़ी पर पेन्टिंग बनायल कुर्ता सब पर पेन्टिंग बनायल सबके भेटत आर घरमे टंगै लेल वाल हेंगिंग भेटत चाहे कोनो फोटो सब टांगि सकै छी तेहन भेटत एतय खूब सुन्दर समान सब भेटैत रहै छै चूड़ी लहठीके चीज सेहो आहाँकेॅं भेटत जे ताकब से ओहि कला केन्द्र पर सोनी कला केन्द्र पर आहाँके भेट जायत